असांजी फेमिली वॾी आहे केमहिल घरवारी रोटी ठाहींदी आहे त गरम पाणीय जी बी जरूरत पइजी वेंदी आहे त मां इंडक्शन वरितो गरम पाणी करण जो त हिक दफ़ो गरम पाणी करण लाइ रखियईं त जाम देरि लॻी ऐं एॾो खोज करण खां पोइ बि एॾी देरि लॻी त मुंहिंजी घरवारी चईं भाई तव्हां इंडक्शन जेको वठी आया आहियो एॾो माहांगो वरितो अथव कंहिं कम जो त आहे कोन्ह इनखां त गीझर यूज़ कयूं हा त हुनते जल्दी गरम पाणी थी वञे हा

मां पोइ गीझर ते ई गरम पाणी कयो हो जल्दी थी वियो